یوں تو مصوری سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں رہا لیکن ڈرائنگ بناتے ہوئے کئی بار انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قلم اور کاغذ سے جب اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو کچھ نئی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ایک دو بار ایسا ہوا کہ معمولی اس اسکیچ کے ذریعہ کاغذ پر سیاہی بکھیرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجہ میں کچھ ایسی تصویریں بن گئیں جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایک بار کا واقعہ ہے کہ ڈرائنگ بنانے کی کوشش کی درمیان ہندوستان کا نقشہ تیار کرنا تھا لیکن مشق کے دوران کچھ عجیب و غریب شکل بن گئی جسے اس وقت تو بیکار سمجھا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا محنت ناکام رہی لیکن بعد میں جب اس تصویر کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کا نقشہ تیار کرنے میں ہم نے جنوب ایشیا کا نقسہ تیار کر دیا